हमरा सब जखन बारह चौदह सालके छलहुॅं तऽ गाँवमे कीर्तनके मण्डली चलै छलय तऽ गामक एहि गामक मण्डली ओहि गाम अबै छलखिन कीर्तन मण्डली सब कीर्तन करैके लेल तऽ हमसब ओहिमे एक घंटा दू घंटा कीर्तन मण्डली लग बैसै छलौं तऽ देखय छलियैन गबैत तऽ धीरे धीरे ओय पीछा हमरा अरके मन मे उत्तेजना जागल जे हमहुँ सब कीर्तन गाबी आओर गीत संगीतके सीखी ताहिकेबाद हमसब जखन इसकुल गेलहुॅं तऽ इसकुलमे टीचर सभ संगीतके छलखिन तऽ हुनकासँ संगीत गायन बजायब सेहो सभ सिखलहुॅं आओर गीत संगीत बजबऽ लगलहुॅं ताहिके बाद बच्चा सब सेहो सीखऽ लगलखिन आओर सब बच्चा मिल कऽ गीत संगीत बजबै छलहुॅं ओहिसँ धीरे धीरे हमरा मोन मे रुचि जागल आओर अखन हमसब गीत संगीत बजैबै छी आओर बच्चा आरके सीखयल करै छी